نو لاکھ اسی ہزار دو سو چھ پانچ لاکھ پینتالیس ہزار دو سو سترہ چھپن ہزار تین سو بارہ سینتالیس ہزار نو سو تین پانچ سو تیئس